जेह्कियां अ'ऊं मतलब टूरीजम स्पाट न जित्थै अ'ऊं अपने गैस्ट गी लेना चाहन्नीं जि'यां की श्रीनगर होई गेया भाई ओह्दी नेचरल ब्यूटी केह् आक्खने ओह्दे आखदे बी हैन नेईं धरती पर अगर कुतै स्वर्ग है ते ओह् जेह्का ऐ कश्मीर च गै है ते अ'ऊं अपने टूरिस्ट गी उत्थै गै लेना ज्यादा प्रैफर करनी कि'यां कि उत्थे दी नेचरुल वियूटी दिक्खी ऐ मतलब के उं'दे मन खुश होई जा कन्नै डल झील च जेह्की ओह् होंदी हाउस बोटस होदिंयां उं'दे च बेहियै उ'नें ई ओह् ऐ कश्मीर दी ब्यूटी दा एहसास होऐ ते उ'नें गी पता चलै के भगवान ने ज्यादा स्हेई तरिके कन्नै ओह् कीते दा बनाई दियां ना किन्नी ओह् मेह्नत करियै चीज़ा बनाई दियां ते इ'यै आक्खना चाहनी हा आऊं